असां आसे पासे जे शहरनि में या ॻोठनि में अ घुमण वेंदा आहियूं घणी दफ़ा ॻोठ में असांजा रिश्तेदार जेके रहंदा आहिनि उन्हनि वटि वेंदा आहियूं ऐं जॾहिं उन प्योर गीहु जी शुद्ध गीहु जी जरूरत हूंदी आहे त असां ॻोठनि में वेंदा आहियूं उतां गीहु वठी ईंदा आहियूं जेको असांजे सिहतु लाइ ॾाढो सुठो थींदो आहे ॻोठनि में वञण सां ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ॻोठनि में हिकु शुद्ध हवा थी मिले पई असांखे उते जो पाणी बि ॾाढो सुठो हूंदो आहे ऐं सभिनि खां वॾी ॻाल्हि आहे भाॼियूं बि ॾाढियूं सुठियूं हूंदियूं आहिनि जेके बिना केमिकल्स जे हूंदियूं आहिनि उन खे खाइण में स्वादु बि ॾाढो इंदो आहे ऐं सिहत बि ठहंदी आहे ऐं आसे पासे जे शहरनि में बि वेंदा आहियूं घणी दफ़ा हिकु ॾींहुं जी ट्रिप करण लाइ वेंदा आहियूं सुबुह जो वञी करे शाम जो मोटी ईंदा आहियूं ऐं घणी दफ़ा अ घुमण लाइ वेंदा आहियूं त चारि चारि पंज पंज ॾींहं हफ्तो बि रही ईंदा आहियूं हिल स्टेशन ते बि वेंदा आहियूं त अ असां वेंदा रहंदा आहियूं ऐं अ लॻभॻि त ॿिनि महूननि में टिनि महीननि में हिकु ट्रिप थी थी वञे पई त असां मेनली घुमण लाइ ई वेंदा आहियूं पर ॻोठन में असां वेंदा आहियूं मेनली अ शुद्ध गीहु वठण ऐं सुठियूं सुठियूं भाॼियूं खाइण